हाँ नमस्ते सर हमको लाइब्रेरी की दुकान खोलनी है तो हमको चार बाई चार का वह टांड अलमारी कहते हैं ना ऊ रैक हाँ ऊ रैक चाहिए तो सर कितना पड़ेगा सागौन का हाँ तो इस्क्वायर फुट जैसे सागौन का सोच रहे हैं लगा दे तो सेखूआ का है

कैसे चल रहा है अच्छा अस्सी रूपया फिट चल रहा है हाँ हाँ तो हमको वह

आम का डाउन अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो ऐसा करिए कि मतलब आम का भी ठीक ठाक रहेगा चलेगा तो हाँ हाँ हाँ वह पैंट उंट हम करा दें हाँ तो हाँ

तो ऐसा रहे कि जिससे जाते उसका हाइट ऊँचाई पर ना रहें और बच्चे का टेबल उबल जैसे बनवाकर पढ़ाना है तो बच्चों को दिक्कत परेशानियाँ ना हो यह बहुत ऊँचाई भी ना रहे देखकर हम को बनवा दीजिए

हमको चाहिए पचहत्तर और पच हाँ पच अरे हमको तो अब तो इस्कूल बंद हो जा रही है हमको पंद्रह पंद्रह मई को लगभग हाँ चाहिए तो पहले से तैयारी करेंगे तब ना जुलाई में इस्कूल सब तो पंद्रह मई को नहीं होगा तो दो चार जून को हमको चाहिए या दो हाँ हमको भी जाना है बाबूरी

हाँ हाँ तो मतलब एक कुर्सी का कितना मूल है निर्धारित अच्छा तीन सौ प्लस है चलिए पचहत्तर कुर्सी और एक अलमारी हमको लाइबेरी खोलने के लिए जैसे बच्चों के लिए किताबें रखने के लिए ओ बनवाकर भिजवा दीजिएगा जो किराया लगता है बनता है आपका मैं दुकान